मां ऑडर में शाही पनीर चयो हुयो और माखनी दालि चई हुई गोभी आलू चयो कढ़ी पकोड़ा तव्हांखे ऑडर में नोटिस करायो त असांजे घरु त अञा ताईं महिमान अची विया आहिनि लेकिन तव्हां मोकिलिलो न आहे अञा ताईं कोई आयो न आहे असांजे घरु ॾियण त तव्हांजी ॾाढी महिरबानी थींदी तव्हां जल्दी खां जल्दी असांजे पास मोकिले छॾियो असां इंतज़ारु त कयूं डिनर जो टाइम बि निकिरंदो थो वञे त तव्हां प्लीज महिरबानी थींदी तव्हांजी तव्हां मोकिले छॾिजो जल्दी ऑ असांजो और और जय जय झूलेलाल